मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं यहाँ इस्कूली शिक्षा के तीन स्तर हैं जिसमें प्राथमिक माध्यमिक और उच्च उच्च शिक्षा प्रणाली है प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को हम जैसे तीन साल से के बच्चों को लेते हैं तो उसमें नर्सरी से पाँचवीं तक की कक्षाओं को शामिल किया जाता है और माधमिक पाँचवीं से छठवीं से माधमिक शिक्षा को हम देखते हैं तो छठवीं से और दसवीं त दसवीं बारहवीं तक उसमें लिया जाता है और उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा यहाँ एजुकेशन लेवल बढ़ जाता है जैसे कि कॉलेज हो गया हमारा और कॉलेज के अलावा अगर हम कोई कोर्सिज़ करना चाहते हैं जैसे कि डॉक्टरी का कोर्स हो गया नर्सिंग का कोर्स हो गया इंजीनियरिंग का कोर्स होता है तो ये सब उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती हैं तथा यहाँ हमारे शिक्षा प्रणाली जो है हमारी काफ़ी इसमें इसके विषय में काफ़ी बदलाव दिखा होता जा रहा है जिससे कि नई डवलपमेंट सेक्टर की तरफ़ बच्चे जा रहे हैं तथा उनका विकास भी काफ़ी अच्छा हो रहा है